زیادہ سے زیادہ صحت مند اور سبزیاں پالک پنیر لوکی تورئی اور اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو بہت صحت مند ہیں اور ان سے ہمیں خون کی کمی نہیں ہوتی انسان بیمار بھی نہیں پڑتا میں زیادہ سے زیادہ گھر پہ یہی سبزیاں بناتی ہوں اور ہمارے گھر میں سب لوگ اس ان سبزیوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور ہر کہیں ہم دیکھیں گے کہ مطلب ہاں ہری سبزی وٹامن اور آئرن کے بتائے جاتے ہیں ڈاکٹر بھی یہی صلاح دیتے ہیں جو مطلب جو انسان بیمار وغیرہ رہتا ہے ڈاکٹر بھی انہیں یہی صلاح دیتے ہیں کہ آپ لوگ ایسی ہری سبزیاں کھائیں تو ہری سبزیاں بہت ہی صحت مند ہیں انسان کے لیے اور انسان بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بیمار پڑے تو اس لیے ہم سب کو ہری سبزیاں کھانی چاہیے اور آگے بھی صلاح دینی چاہیے کہ ہاں ہری سبزی اور ٹیچرس وغیرہ بھی ہمیں یہی صلاح دیتی ہیں کہ ہم لوگ ہری سبزی کھائیں